हमेसभ की कहै छै किसान छियै हमसभ इएहसभ चाहै छियै कि कइसे हमर माल जालके खाना पीना मिलय ओकरा ओकरा पहिले ग घास लऽ आबै छियै ओकर बाद कुट्टी काटि कऽ का काटि लै छियै काटि कऽ ओकर बाद भुस्सा दए कऽ भु ओकर बाद कुट्टी मिलाए कऽ ओकर बाद खल्ली खल्ली चोकर भुस्सा सभ मिलाए दै छियै मिलाए कऽ उसके बाद खाना दै छियै तब ओकरा सुरक्षित रहै छै टाइम टाइमपर ओ सुबहमे सात बजे दै छियै आ साँझमे चारि बजेके खाना दै छियै भुस्सा भुस्सा भुस्सा कुट्टी काटि कऽ ओकर बाद दाना दा अथिके की कहै छै सुधा दाना दै छियै भी खल्ली दै छियै घट्ठा दै छियै सभके मिलाए दै छियै मिलाए कऽ ओकर बाद पानि भी पिलाए दै छियै पिलाए कऽ तकर बाद सभकिछु मिलाए दै छियै निकालि दै छियै खिलाए दै छियै ओकर बाद ठण्ढा दिनमे धूपमे रखयके चाही आओर गरमी दिनमे ठण्ढामे रखयके चाही तऽ पंखा तर रखै छियै गायके उएह उएह तरहसँ ब पालै छियै गायके गायके दूध दै छै तऽ तऽ ओ ओ तरहसँ रखै छियै कि हमर गाय सुरक्षित रहै छै हमसभ खेतमे उपजाबै छियै सभ रङ्गके अनाज उपजाबै छियै सभ रङ्गके गायके भी ओकर घास भुस्सा मिलाए कऽ दै छियै सभ रङ्गके माल जाल हमर खाइ छै ओकर बाद खाइ छै तऽ हमरा दूध दै छै गाय गाय दूध दै छै तऽ खाय लेल दै छियै ओकर बाद जादे होइ छै तऽ गुआरके नपबै छियै सेंटर दै छियै अपने खाइ छियै ओकर बाद इएहसभ खाना पीना गायकेँ देलहुँ ओकर बाद खाइ पियै लए रखलहुँ अच्छासँ रखयके चाही ओकरा अच्छा व्यवस्था करि कऽ रखयके चाही ओकरा पंखामे रखयके चाही आ अठवारामे पन्द्रहिआमे जाँच भी करवाबै छियै जब बच्चा दयवला गाय रहै छै तऽ ओकरा जाँच करवाबै छै ओकरा कैल्सियम चढ़वाबै छियै ओकरा बाद ओकरा पानि चढ़वाबै छियै सभके सभचीज गायकेँ करै छियै ओकर बाद आर इएह तरहसँ गायके हमे रखै छियै आ सभ खेतीमे बहुत किछु रङ्गके सभ रङ्गके अनाज उपजाबै छियै इसभमे कैल्सियम रहै छै आ सभ गाय हमर खाइ छै आ गाय बऽ बच्चा दै छै सालमे बच्चा एक बारके दै छै गाय